असांजे खेत्र में एयरटेल ऐं जियो जी नैटवर्क वधीक आहे ऐं अगरि टैलीफोन ऐं इंटरनैट जी शेवा ॾिसिजे त ऐम टी ऐन ऐल करे हिकु गॉरमैंट जी वैबसाइट आहे हुन में इहे सर्विस मिलंदी आहे बस